हाँ मैंने वहाँ भागलपुर में जो है एक विक्रमशिला है जहाँ पर मैंने घूमा हुआ हूँ यह एक ऐतिहासिक जगह है जिसका कि सांस्कृत बहुत ही महत्व है तो यहाँ पर बिक्रमशिला जो है बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए है एक पुराने ज़माने का जो है वहाँ पर मतलब उस शिला से बना हुआ घर वग़ैरह है जोकि बहुत ही एति ऐतिहासिक है तो वहाँ घूमने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पर जो है मैंने पुरानी चीज़ों का जो है बहुत अनुभव किया जो पुराने ज़माने में कैसे मतलब लोग सिलाई यह पत्थर पर कैसे लिखते थे और पत्थर से कैसे मूर्तियाँ बनाई जाती थी ये सब चीज़ों का मैंने अनुभव किया और बहुत ही वहाँ पर आनंद आया